हमरा एहिठाम एक शादी विवाहके व्यवस्था भेल अछि शादी विवाहके क्रमशः हम एक फाइव स्टार होटल सुपौलमे ठीक केलहुँ ओ फाइव स्टार होटलमे हमरा जे बतेलक ओकर खर्चा ओहि खर्चाके वास्ते दू होटल तीन होटल चारि होटल हम टेस्ट केलहुँ जे कोन ठाम सुविधा भेटत सुविधाके अनुसार दू चारि पाँचटा जे होटल घुमलहुँ ओहि मुताबिक जाहिठाम सुविधा भेल ओहिठाम हम जे छै से समानके व्यवस्था केलहुँ ताकि ओ हम जाँच केलहुँ जे कोन होटल सहीमे सही समान देत ओहि समानसँ हम उपलब्धि करब ओ समान उपलब्ध केलहुँ